गाँव की शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को अत्यधिक ध्यान देना चाहिए यहाँ के लोग अनपढ़ हैं इसका एक कारण है कि यहाँ के लोग जो है वह शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं इसके प्रति इसकी लोगों की जागरूकता नहीं है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ के लोगों तक शिक्षा का सही अर्थ यहाँ तक पहुँचे यहाँ की परिवाहन परिवाहन व्यवस्था सही हो जिसके कारण लोग अपनी यातायात में सही से कर पाएँ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान सही समय पर जा पाएं यहाँ स्वास्थ्य स्वास्थ्य से संबंधित जो है व्यवस्था वो भी उचित प्रबंध से करानी चाहिए सरकार को यहाँ पर नए नए अच्छे अच्छे अस्पताल का निर्माण करवाना चाहिए वैसा अस्पताल जो जैसे कि शहर में लोगों का इलाज होता है ठीक उसी प्रकार गाँव में भी लोगों का इलाज हो यहाँ के लोगों में पैसों की कमी होती है इस लिए सरकार को सरकारी अस्पताल बनवाना चाहिए यहाँ के अस्पताल बनाने से के साथ साथ उस में परिवहन एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जानी चाहिए जिससे लोग सही समय पर अस्पताल जा सकें लोगों में लोगों में अस्पताल से संबंधित सही जानकारी पहुँचनी चाहिए जो कि बग़ल में लोगों के अस्पताल होना चाहिए

जिसका प्रमुख कारण है कि वहाँ सरकार वहाँ की सही नहीं है सरकार अगर सही रहती तो अभी तक वह राज्य विकसित हुआ रहता इस लिए सरकार को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए और स्वास्थ्य सेवा परिवहन शिक्षा ये सब पर ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इस पर सरकार को बहुत अच्छे तरीक़े से ध्यान देना चाहिए